बिहारमे सबसँ पैघ पाबनि छठिअछि छठिमे एहन भेल जे बहुत बढ़िआँसंँ मनेलहुँ बहुत खुशीसंँ नहाए धोएके मनेलहुँ तकर बाद की कहए छिऐ बढ़िआँ भेल नहा धो खएलहुँ पीलहुँ नहाए धोए कऽ तेकर बाद अथी कदुआ भात आएल कदुआ भात दिना छठिमे बिहारमे एहन होए छै जे कदुआ भात बनाने चाही हर हालसँ तऽ कदुआ भात अगर कदुआ भात नहि भेलए तऽ कदुआके पत्ते पर खाए लए छिऐ कदुआके पत्तो पर खाएके भए जाइ छै तकर बाद भेल विहान भए कऽ नहाए धोए कऽ गोबर से नीपलहुँ घर अङ्गना ऊखरि समाट धोलहुँ कूटलहुँ गहुँम धान कूटलहुँ तकर बाद ओहिमे बीछलहुँ सब किछु जे नहि मिलना चाही खरना बढ़िआँसँ होना चाही नहि किछु बजरना चाही नहि तऽ खरना व्रत हेतए नहि खरना खराब भए जेतए तकर बाद से भए गेल तकर बाद की कहए छै आएल अथी परव की कहए छै चौड़चन चौड़चन परब ओहोमे एक दिना बारऽ पड़ै छै माछ मड़ुआ बहुत बिहारमे कतहुँ नहि होए छै एहन कतहुँ छै जे होए छै उड़ीसामे नहि होए छै नेपालमे नहि होए छै हे ओएह ओतऽ की कहए छै दिल्ली सबमे नहि होए छै तऽ इहो भए गेल तऽ इहो मनबै छी तखन